चित्रांत वैकीक अणभव आनी भावना हाचो असपाव खोलाय प्रम प्रमाणीपण आनी संबंदिताय सोडूंक मेळटा कलाकार चड करून आपले विकीक जिवीत आपल्या खेळांत विल लन करपाक अश कांय मार्क अशें आसता वेकीक अणभव रंग पेलट बेस्ट्रोक